मेरे इस्कूल में लाइब्रेरी थी इस लाइब्रेरी में आप को हिन्दू संस्कृति से संबंधित कई किताबें मिल जाएंगी साथ साथ ही साथ उस लाइब्रेरी में हें हमारे कोर से संबंधित किताबें रहती थी इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर अलकैमिस्ट कर के एक किताब पढ़ी थी जो पाउलो कोएले कर के एक विदेशी राइटर की थी मैंने बॉडी लैंग्वेज पर एक किताब एलेन पेज की पढ़ी थी जिस में बताया गया था कि कैसे हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए और कौन सी बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ प्रदर्शित करती है अल्केमिस्ट किताब में एक व्यक्ति की कहानी थी एक पिलॉसिपी थी एक दर्शन था जिस में एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खोजने जाता है और पूरे विदेश विदेश की यात्रा कर के उसे वो चीज़ अपने ही स्थान पर मिलती है इस कहानी का यही सार था कि हमें अपने आस पास चीज़ें जो खोजना चाहिए जिसे कि हम कई बार क्या रहता है कि अपने आप को सोचते हैं कि चीज़ मेरे पास नहीं है पर दरअसल वह चीज़ आप के ही पास होती है